दस हजार पाँच सौ दस आठ लाख दस हजार नौ सौ बीस छः लाख अठानवे हजार सात सौ सात छः लाख पचहत्तर हजार दो सौ सात आठ लाख चौवन हजार तीन सौ पचहत्तर